दाउखौथ' जों लायो न'आव दाउथ' दङ जोंहा गन्द्राबो दं जों दाउ गन्द्राखौबो जोङो साफायै सिबो आरो सिबसै आरो मोसौबो दङ मोसौखौ आरो जोङो दर' होयो आरो बबावबा गांसोबो हानानै होफैयो बेनिफ्राय आरो मोसौ बुलिखौबो जों साफायै लाखियो गोबोरखौ गारखांबा सिबो माबाजों बेनिफ्राय आरो जोथोन लानाया आं बांसिन जोथोन लायो आरो बेनिफ्राय आं गैयाबाथाय बिहामजो फिसाज्लाफोराबो जोथोन लायो माब्लाबा आं गैयाबाथाय दै दौवैबाय मोसौनि बेनिफ्राय आरो अमाखौबो लायो ओमफ्राय अमाखौबो आरो आं बांसिन जोथोन लायो आरो ओमफ्राय आरो उनाव आं गैयाबा बिहामजोआ होयो आदारखौ अमानिखौ बेनिफ्राय आरो माबाबो दङ आरो जोंहा मोसौबो दङ अमाबो दङ बेनिफ्राय आरो बेमार जाबाथाय जोङो दाउफोर बेमार जाबाथाय जोङो थारमाने माइरंजों मुलि होनानै सारनानै होयो जोङो जोथोन लायो र' बिदि ओमफ्राय आरो अमाखौ फिसा जाबाथाय आरो जोङो अमा फिसानो ओंखाम दौवो ओमफ्राय आरो ओंखाम संनानै माबायो होयो आदार बेनिफ्राय आरो अमानि जागाखौबो जोङो थानाय जागाखौ साफा खालामो दैजों मटर होनानै सुस्र'योर' अमा थानाय जागाखौ साफा खालामो जोङो अमाया मानै दङ अमाया मानै दं अ अमाया मा बा दङ दा मा बा दं मोसौआ मा ब्रै दङ गासै मा ब्रै दं बोरमाया मा बा मा बा

मोसौनि गाइखेरखौथ' न'आवबो लोङो आरो सोरबाफोर लांबा फानो एसे एनै बिदि

जोङो मोसौ माबानाय माबा जाबाथाय बिदिनो मुलि होयो आरो बोरमानोबो मुलि दौफैयो डक्ट'रनिफ्राय लाबोनानै बिदि जोथोन लायो आरो जों बोरमा अमानो बेमार जाबाथाय बेफोरो